आंनि जिउआव मेथाइ खननायनि थांखियानो जाबाय बर' हारिखौ जोंनि बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय बेनो आंनि मेन उद्देस'आ जोंना बर' हारियावबो बेबादि मेथाइ रोजाबगिरि दं देंखोगिरि दं होननानै सिनायथि मोननाय बादि आंनि मेन थांखिया बेनो आरो आंनि मेथाइ खननाया हारिनि जेरै जोंनि माहारिफोराव जोंनि आवगायनि जोंनि बर'नि गिदिर गोलावफ्रा जेरै जोंनो बिथोन होलांदों बर' हारिखौ सिनायथि होनोब्ला जोंनि राव थुनलाइखौ फोसावनांगोन हारिमुखौ फोसावनांगोन थिग बेबादिनो आंनि देंखोफ्राबो बेबायदिनो बर' हारिनि हारिमुखौ सिनायथि होनाय बेफोरबायदि आयदायाव बांसिन सोनारो आंनि मेन थांखियानो जाबाय बर' हारिखौ सिनायथि होनानै बुहुमनि गेजेराव मोनसे हारि दं बर'आ मोनसे हारि बेखौ जेन' बुहुमनि सुबुंफ्राबो सिनायथि मोनो बेनि थाखाय जोंनि बर'नि देंखोफोर जेरै बागुरुमबा बारदै सिख्ला बेफोरखौ जों बागुरुमबा जोंनि बर'नि काल्सार बेफोरखौ जों अरायबो जोथोनै लाखिनांगोन मानो होनब्ला जों बेजोंनो जोंनि बर' हारिनि सिनायथिफोरखौ जों होनो हायो आरो उननि समफ्रावबो जों बर' हारिनि थाखायनो जों देंखोखौ खनलांगोन बेनो आंनि उननि थांखिया बेनो